आमी दोन तीन बालद्यो भरून दवरता दुकानान वचून व्हडले व्हडले उदकाचे कॅन्स हाडटात आमी केटरराक सांगून उदक पिवपाचें उदक सुद्दा अरेंज करपाक शकता तशेंच जाय जाल्यार व्हडलें भाण भरून दवरूंक शकता